हैलो भैन जी नमस्ते ठीक ऐ हाल चाल थुआढ़ा कनेहा ऐ आहो यरो जगतै दा जनमदिन हा में आखेआ निक्की मुट्टी पार्टी करी ओड़ने आं थोह्ड़ी हारी हां जी अज्ज गै ही तुस शामीं बेल्लै तुसें आखेआ कि शामीं बेल्लै बिंद हारी पार्टी करनी तुस आह्गे नी साढ़ै यरो इ'यां गै अचानक इ'यां गै मतलब इ'यां गै प्लान बनी गेआ इत्थें ओह् केह् आखदे इ'यां गै महा झट्ट सलाह् होई साढ़ी कि शामीं बेल्लै करगे जागत रोआ दा हा आखा दा हा तुस मेरा किश सेलीब्रेट साढ़ा जनमदिन निं मन्नाने होन्ने ऐन न ते में आखेआ नेईं यरो आएओ आएओ में तुसेंगी चार दिन पैह्लें सनाई ओड़दी ही बाद च इ'यां गै अचानक सलाह् बनी ते थोह्ड़ा होई गेआ तुस इ'यां गुस्सा निं करो आएओ तुसें असें तुसें गी फोन कीता हा कि तुस शैल शैल तोह्फे लैंदे आवेओ साढ़े जागतै आस्तै हां जनमदिन हां जनमदिन जागतै दा शैल तोहफा भेजेओ में आखेआ ताहियें में तुसेंगी फोन कीता हा महां जैदा रिश्तेदार होन जैदा तोहफे औंदे मेरा मेरा मुड़ा होएआ कोई सत्त अट्ठ साल दा ते जल्दी आई जाएओ साढ़े घर त्यारियां करगे कोई निं दिक्खी लैएओ फिर हां ते हां ते फ्ही हां हां कोई निं आएओ तुस साढ़ा जागत दिक्खी लैएओ कन्नै तुसें साढ़ा लोढ़ा निं दिक्खे दा ऐ हां ते दिक्खी लैएओ कन्नै जागत आएओ यरो तुस बी आएओ कन्नै हां ते उसी केह् आखदे हां ठीक ऐ फिर ठीक ऐ अच्छा